کھانے پینے کا مقصد عام لوگوں کے نزدیک پیٹ بھرنا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکیں چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی میسر ہو جائے وہ خوش ہو جاتے ہیں البتہ کھانے کے شوقین افراد کے لیے ہر کھانا مختلف ذائقے کا حامل ہوتا ہے اور مختلف وجوہات کی بنا پر وہ درجہ بندی کا شکار ہوتا ہے مثال کے طور پر بریانی میرے پسندیدہ ترین ڈش ہے اس کی وجوہات میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر بریانی کے چاول جو انتہائی لذیذ اور خوشبودار ہوتے ہیں ان کی خوشبو سے ہی آپ کی اشتہا جاگ جاتی ہے آپ ضرورت سے زائد کھانے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں بریانی میں جس نفاست سے گوشت کا استعمال ہوتا ہے وہ آپ کی بھوک کو مزید بڑھا دیتا ہے بریانی کی پسندیدہ ترین ڈش ہونے کی مختلف وجوہات ہیں میرا غالب گمان یہ ہے کہ ہندوستان میں عام طور پر عام لوگوں کی جو پسندیدہ ترین ڈش ہے وہ بریانی ہے عام طور پر بریانی کی متعدد اقسام بازار میں دستیاب ہیں مثلاً مشہور ترین بریانی حیدر آبادی بریانی یا پھر مراد آبادی بریانی لیکن مختلف لوگوں کے نزدیک بریانی کی مختلف اقسام پسندیدہ ہو سکتی ہیں البتہ میری پسندیدہ ترین بریانی حیدر آبادی بریانی ہے جو اپنے ذائقے اور لذت کے لیے لاجواب اور بے مثال ہیں